सारिजेननाय गथ'फोरा साखोन सिखोन बायह्रायाव थानाय आरो मेरला थासारिनि थाखाय लोमजानायखौ थि खालामनायनि राहाफोरा जाबाय गावनि बिमा बिफा आरो नख'रनि जाय गथ'फोरखौ नायनो एबा फोसाबनो दायथ' लादों बिसोर जेब्लायबो गथ'फोरजों थाफानांगोन बिसिनि थानाय गेलेनाय जानाय बेनि सायाव नोजोर लाखिनांगोन मानोना बिसोर गथ'फ्रा रावबो नायग्रा एबा बेंग्रा गैयाबा गावसिनि गोसो बादि खालामो आरो बिसोर फिसिनाव बुजिनाय एबा मुगैनाय लेथ्रा बुस्थु गासैबो बिसोर मिथिस'वा बेनिखायनो जाय गथ'फोरखौ बेंगिरि बिसोर जेब्लाबो बिसोरजों थाफानांगोन बिसोरखौ दायथ' होनांगोन होमब्लासो बिसोर साखोन सिखोन थानो हागोन नङाब्ला बिसोरखौ दायथ' होयैनि थाखायनो बिसोर लेथ्रा एबा थासारियाव थायोबा लोमजानाय साजानाय बेफोरजोंनो जानो हागौ ओंखायनो दायथ' लाग्रा नखरनि बिमा बिफा एबा सोरबा नायगिरि बेंगिरिफ्रा मोजाङै नोजोर होनानै दायथ' लानांगोन अब्लासो गथ'फोरनि साखोन सिखोन थासारिया थागोन बिनिखायनो बयबो जाय जाय बेंगिरि गथ' बेंगिरि बिसोर जेब्लाबो थाल लानानै गथ'फोरखौ नायनांगोन